ہیلو کیا میری بات سویگی کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے جی بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ایک گھنٹے پہلے میں نے آپ کے یہاں سے ایک کلو بریانی کا آڈر دیا تھا لیکن مجھے ابھی تک میرا آڈر نہیں ملا ہے اور سویگی ایپ پر دکھا رہا ہے کہ مجھے آڈر مل چکا ہے اس لیے میں بہت پریشان ہوں لہٰذا آپ میرا آڈر مجھ تک پہنچائیے اور اپنی سروس کو اچھا کیجیے مجھے کتنی دیر میں میرا آڈر مل جائے گا اچھا دس منٹ میں مل جائے گا ٹھیک ہے آپ میرا آڈر بھجوائیے میں انتظار کر رہی ہوں